क'क्राझारनि आबाद मावनायानो जादों जेरै थाइजौ खान्थाल औवा बेसर खुसेर मैखुन ड्रागन फाथो बेसर रिमाइ मुसुर काला बानलु आनारस थालिर औवा बेफोरो जोंनि गुफुर हायाव जोबोर हासार गोनांखा बिनिखायनो बेफोरखौ गायनाय जायो